हमर सभसँ पसन्दीदा बाइक होंडा सि होंडा शाइन अछि ई कम्फर्टेबल आओर सभसँ बढ़िआँ बाइक अछि लॉंग रूटके लेल सभसँ बढ़िआँ बाइक हमरा ख्यालसँ होंडा शाइन अछि हमरा पास होंडा शाइन सेहो अछि आओर टी वी एस अपाचेके बाइक सेहो अछि लेकिन हमरा दुनू बाइकमे सँ सभसँ बढ़िआँ होंडा शाइन लगैए एहि लेल कि होंडा शाइल शाइन कम्फर्टेबल बाइक अछि लोंग रूटके लेल सभसँ बढ़िआँ बाइक अछि ओकर चारि गो गेयर होइत छै चारि गो गेयरसभ पाछाँमे छै जेनाहिते स्प्लेंडरके छै तेनाहिते होंडा शाइनोके छै होंडा शाइन एवरेज भी बहुत बढ़िआँ दैत छै आओर तेलोके खपत बहुत कम होइ छै ओकर होंडा शाइनके एवरेज भी बढ़िआँ हइ अछि आओर स्पीडो बहुत बढ़िआँ अछि आओर गाड़ीके मुकाबले होंडा शाइन सभसँ बढ़िआँ अइ होंडा शाइन चलाबयमे भी बहुत बढ़िआँ लगैत छै आओर ओकर ग्रिपिंग भी बहुत बढ़िआँ छै ओकर गाड़ीके शाइनिंगो बहुत बढ़िआँ छै आओर गाड़ीके जे मेन्टिनेंस छै ओहो लो छै ओहिमे ज्यादा खपत नहि छै आओर ज्यादा खर्चा भी नहि छै हमरा हिसाबसँ होंडा शाइन सभसँ बढ़िआँ गाड़ी छै आओर चलाबयमे भी बढ़िआँ लगैत छै कम्फर्टेबल लगैत छै आरामदायक छै आओर कतबो लम्बा रूटमे चलि जैयौ ओ अहाँके थकान महसूस नहि होअ देत ओना तऽ अपाचे गाड़ी भी बढ़िआँ छै लेकिन होंडा शाइन सभ गाड़ीसँ बढ़िआँ छै सभसँ बढ़िआँ छै उत्तम छै चलाबहोमे बढ़िआँ छै आरामदायक छै एवरेज भी बढ़िआँ छै आओर ओकर गेयर भी नहि फँसैत छै आओर गाड़ीके ट्यूबलेस टायर छै दुनू साइडके आगाँ पाछाँ दुनूके ओकर रीमो बहुत बढ़िआँ छै